म्हजें काम वेगवेगळ्या संदर्भाचेर ग्रंथाचेर तशेंच कांय म्हत्वाच्या विचारांचेर आधारीत आसा म्हज्या लेखनाचेर प्रभाव घालपी म्हाका प्रेरणा दिवपी आनी म्हज्या शैलीक आपार दिवपी जाची जा जायते विचारक लेखक आनी तत्वागिन्यानी तत्व तत्वग्यांनी आसात ज्यांच्या विचारांनी आनी एक बर पाव पावळींनी म्हज्या वावराक दिका दिशा मेळ्ळ्या म्हज्या बरवाळीक प्रभाव घालपी कांय म्हत्वाचे लोक संकल्प उल्लेख केल्यात संत साहित्याचे प्रभाव मराठी संत साहित्य म्हणजे विचार सरणा सरणीचो एक म्हत्वाचो भाग संत तुकाराम ज्ञानेश्वर एकनाथ नामदेव ह्यांचे अभंग ओळी आणी गाता ह्याचो ह्याचो म्हज्या वावराचेर खास प्रभाव पडला तेचे आत्म आत्म आध्यामीक तत्वागिज्ञान सामाजीक सेवा आनी समाजाच्या प्रस्ताक कविच्या काळजान तोड दिवपाची ताची वृत्ती म्हाका प्रेरणा दिता म्हात्मा फुले आनी सावित्रीबाई फुले सामाजीक विचार आनी शिक्षणाच्या म्हळ्यार म्हात्मा ज्योती राव फुले आणी सावित्रीबाई फुले हाणें दिल्ले योगदान म्हज्या लेखना खातीर एक प्रेरणा जावन आसा बाय बायलांच्या शिक्षणाची ताची आवड ताची जाती न जाती ना करपा खातीर ताणें केल्लो संघर्श आनी समाजांतल्या दुबळ्या वर्ग कडेन ताची वचन प्रत्याक हाक मागून म्हाका चड संवेंदनशीलपणां बरोवपाक मेळ्ळें शाहू महाराज आनी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हाणी केला समाज सुकादाक शाहू महाराज आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आनी कृती म्हाका आधुनीक समाजाच्या संदर्भांत बरोवपाक मार्गश मार्गदर्शन करता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरशीक संकटीत आनी संघर्श हे विचार म्हाज्या वापराक पेरणा दितात ताच्या बरपावी वयल्यांनी सामाजीक संम्मेताय तायेची भावना हांवें आत्मसक्ता केल्या साहित्यीक योगदान मराठी साहित्यीक जगाच्या जायल्या जायत्या लेखकांनी आनी कविनी म्हाका बरो पाची पेरणा दिल्या पी एल देशपांड्याची विनोदी शैलीक म्हाका जिणे विशेश संकर साका साकार्मक नदर शिकयली जार जिल्ल्यार वीद करंदीकर कुसू माग्र इ घ कवितांनी म्हज्या उतरांनी सोबितकाय निर्माण करपाची प्रेरणा मेळ्ळी शांता शिल्के आनी मालतीबाई बेडेकर हाणें बरय बरयल्लें नारीवादी साहित्य म्हजी लेखक शैली समृध्द करता